मधुबनीमे जे शिक्षा व्यवस्था अछि पहिने तऽ बहुत गड़बड़ चलैत छल आब अहाँकेँ फिलहाल सुधार अछि ताहिमे राज्यके मध्य विद्यालय हटार रुपौलीके शिक्षा बहुत ओहिमे मैडम छलथि ओ बहुत सुनीता मैडम ओ बड्ड गड़बड़ छलखिन हँ ठीक पढ़ाइ नहि चलै छल हालाँकि फिलहाल नया हेड मास्टर भेलखिन हँ ओ बढिआँ पढ़ा रहल छथिन ताहि लऽ कऽ आब जिला मिथिला सेना जिला अध्यक्षके लड़का माधव छथि ई सभ धरना देलखिन ओहि लऽ कऽ अहाँकेँ जे छै से बेसी कड़ाइ भेलै हँ आब बढ़िआँ जकाँ पढ़ाइ चलि रहल अछि सरकारी इसकुलमे अखन पहिले से फिलहाल बहुत नीक भऽ रहल अछि रहलै तेकर बाद ओहि दुआरे जे छै से अखन कोचिङ्ग वकील सर छथि ओहो ट्यूशन अखन पढ़ा रहल छथिन बढ़िआँ एक नम्बर आओर शङ्कर छथिन हटार रुपौली ग्राम पोस्ट हटार रुपौलीके जेकि ओहो नीक पढ़बैत छथिन कोचिङ्ग ओतहुँ नीक दुआरे हमर एकटा नातिन छथि हुनका लगमे हम कोचिङ्ग घर अबैत छथि बढ़िआँ से बच्चाके कोचिङ्ग दै छथिन आ बच्चाके नीक पढ़बैत छथि बढ़िआँ देखि रहल छिअनि आ इसकुलमे जाकऽ हम देखलिअनि हँ जे आब ई जे छै मधुबनी जिलामे बढ़िआँ नीक से पढ़ल ओ हेड मास्टर जे नबका सभ एलखिन हँ ओहिमे बहुत रास मैडम सभ जे छथिन ओ सभ तऽ गड़बड़ मगर सर सभ जे छथिन से ठीक पढ़ाइ पहिले से फिलहाल बहुत बरतर बढ़िआँ व्यवस्था भेलै हँ एहि दुआरे एहि से हम खुशी छी जे पहिने से सुधार छनि आ बच्चा सभ सेहो बढ़िआँ जुटि रहल छनि आ ई शङ्कर छथिन हुनको लगमे एक सए करीब विद्यार्थी भऽ गेलखिन हँ मधुबनीमे ग्राम पोस्ट हटार रुपौलीमे ओहो ठीक पढ़बैत छथि आ बच्चाके पूरा अपन बच्चा बुझैत छथि आ बढ़िआँ ध्यान रखैत छथिन एहिके लेल हुनको हम बढ़िआँ आशीर्वाद दै छिअनि बुझैत छिअनि ओ खूब आगू बढ़थि आ बच्चा सभकेँ अपन बच्चा बुझि बहुत ओहि परमे करैत छथिन आ इहो सर समय सरकारी इसकुल जेना खोलैत छथिन ओ राजकिय मध्य विद्यालय हटार रुपौली से ओ ठीके समय से खोलथि आ सभ मास्टर उपस्थित होथि बच्चाके बढ़िआँ सहयोग करथुन बढ़िआँ ध्यान देथुन